मैथिली भाषा देखहो मैथिली भाषा बहुत अच्छा भाषा छै मैथिली भाषा सुनैमे भी बहुत अच्छा लगै छै मैथिली भाषा होइ गेलऽ आओर हिन्दी भाषा होइ गेलऽ ईसब सुनैमे अच्छा लगै छै जेना इन्गलिश होइ गेलै इन्गलिशो सुनैमे अच्छा लगै छै लेकिन ओकरा अच्छा लागै छै जकरा समझमे आबै छै तऽ जइसेकि हमे ग्रामीण आदमी भेलिए गाममे रहैवला होलिए हमरा हमर परवरिश मैथिलिए भाषाके साथ होलै जबसे जनम लेलिए तऽ बोलचालमे मैथिलिए भाषाके प्रयोग केलिए ओहिमे एहन जादू भेलै कि हमरा ओहिमे कोइ व्याकरणके जरूरी नहि पड़लै शुरूसे वएह भाषा सुनिते बोलिते अएलिए तऽ हमरा ओहि भाषामे हमरा जतना तू एक घण्टा बोलबै लहो दुइ घण्टा बोलबै लहो जे कहो भाषामे लिखैले बोलैले करि सकै छिए लेकिन जे भाषाके साथ लोक बड़ा होइ छै ओ भाषा ओकरालिए बहुत अच्छा होइ छै ओकरामे बहुत समझमे समझै भी छै बहुत अच्छा ओहिमे कोइ भी चीज ओकरामे तऽ ओ समझेबहो ओहि भाषामे ओकरा ओ जल्दी समझतऽ ओहि भाषामे सोचै चिन्तन मन्थन ओहिमे गहन गहन अध्ययन जादे करै छै जे भाषा ओ सीखि रहलै जे भाषा ओ सीखि रहलै ई जाहिके हुँ अगर तऽ कोनो भाषा सिखबो वएहमे तोरा दिमाग जादे बात सोचि नहि पैतऽ जादे वर्ड क्रिएट नहि जादे वर्ड बनै नहि पैतऽ आओर जे भाषा तोरा जनमसे मतलब सुनिते बोलिते लोक अएलऽ नया नया शब्द तोरा अपने आविष्कार करबहो बनैबहो बोलबहो लेकिन कि कहै के आब जेना हिन्दी तू सुनबहो हिन्दी भी बहुत प्रिय भाषा छै जेना इन्गलिश होइ गेलै इन्गलिशमे तोरा सोचि सोचि बोलबहो तोरा वर्ड कमी पड़ि जेतऽ शब्द लेकिन मैथिली भाषा होइ गेलै बहुत प्रिय भाषा छै एहिले हमरा कि कोइ भी चीजके बारेमे हमरा तू कहबहो ओहिपर दुइ दुइ घण्टा तक हम बोलिते रहबऽ इन्गलिशवलामे कि छै सोचि सोचि बोलै पड़तै तऽ ओहिमे बहुत सोचै पड़ै छै प्रैक्टिस करै पड़ै छै तबे ई देखहो जनमेसे ई भाषा हमरा अथी छै साथमे तऽ हम एकरासे साथ बहुत हमरा कोइ झिझक नहि छै हम कोइ हमरा कोइ परा परेशानी नहि छै कोइ भी चीज हम बोलि सकै छिए लिखि सकै छिए पढ़ि सकै छिए बहुत अच्छा भाषा छै हमरा लिए देखऽ मैथिली भाषा जे मैथिली भाषा हम बहुत पसन्द करै छिए मैथिली भाषाके व्याकरण एतना तोरा ओहिमे मैथिली भाषाके शब्द छै ने उच्चारण करतऽ मैथिलीभाषी आदमी तोरा सुनैमे एतना अच्छा लगतऽ लगतऽ कि सुनिते रहिए बहुत देर तक ए लगतऽ कि जे बहुत अच्छा एगदम बहुत ओहिमे बहुत सम्बोधन भी छै मैथिली भाषामे सम्बोधनके साथ तोरा उँ बड़ाकेँ छोटाकेँ उँ कोना सम्बोधन करल जाइ छै कोना बोलल जाइ छै ओहिमे सब सिस्टम छै आओर अइसन दोसर भाषामे नहि छै हिन्दी होइ गेलऽ मैथिली होइ गेलऽ ईसब बहुत अच्छा भाषा छै सबसँ बेकार तऽ इन्गलिशे हमे आरके लगै छै किएकि इन्गलिशमे किछु समझ उमझ आबै नहि ने छै मैथिली बहुत अच्छा भाषा छै मैथिली भाषा सुनैमे सबसँ अच्छा हमरा लागै छै अगर मैथिली भाषाके जे व्याकरण छै ओकरामे सब प्रकारसे उच्चारण छै बड़ाकेँ छोटाकेँ कोना ककरासँ कइसे बात करल जाइ छै ईसब छै इएहसब